آپ نے مجھے میرے مقام پر جلد ہی پہنچا دیا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ جی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا کیا آپ کرایہ فون آن لائن کر سک آن لائن پے لے سکتے ہیں میں اپنے پاس کیش نہیں رکھتی کیونکہ یہاں پر لٹیرے وغیرہ بہت ہوتے ہیں تو آپ بتا دیجیے آپ فون پے پیمنٹ یا پھر کوئی بھی آپ یوز کرتے ہیں تو میں اس پہ ادائیگی کر سکتی ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے میں فون آن لائن ہی پیمنٹ کر دوں گی میں اپنے پاس پیسے وغیرہ نہیں رکھتی کیونکہ مجھے اپنے پاس پیسے رکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے میں ہر چیز آن لائن ہی کرتی ہوں آپ آن لائن پیسے لیتے ہیں تو جلدی کریں اور میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ فون پر کریں گے یا پھر پے ٹی ایم پر